गुजरात हिक भारत देश जो वॾो प्रांत आहे जंहिंमें अलॻि अलॻि किस्मु जी कलाऊं ॾिसण जूं मिलनि थियूं जीअं मुर्ती कला आहे मिट्टीअ जी कला आहे रांदिका ठिकर जा थांव मणिया वगै़रह असांजे गुजरात कच्छ में नज़र घुमाएजे त तमामु सुठा मिट्टीअ जा थांव तयार थियनि था हुनमें वरी हिक चीकी मिट्टीअ मां अछी मिट्टीअ मां मिरर वर्क जूं पेटिंग्स जहिड़ा सुठे आकार में डिज़ाइनूं तयार कनि था गुजरात जा माण्हू ॾाढा हुनरमंद आहिनि सिंधी बि आहिनि त उनसां गॾ कछी बि ॾाढा हुनमें हुनरमंद आहिनि गुजरात में कला जे खयालु खां ॾाढो मशहूरी वारा कम थियनि था हिते वॾा उद्योग बि आहिनि कला जे खेत्र में साहित्य जे ॻाल्हि कयां त सिंधी साहित्य जो हिते वॾो भरपूर वॾो खज़ानो आहे वॾियूं लाएब्रेरीज़ आहिनि जंहिंमें साहित्य में हर किस्मु जा बुक मिलनि था गुजरात में तमामु सुहिणा सुठा शाइर नॉवेल नवीस कहाणीकार बि थिया आहिनि असांजे आदिपुर में ई दादा हूंदराज दुखायल क़ौमी शाइर हुआ हुननि तमामु सुठी शायरियूं कयूं ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी ख़ासि खासियतु हुई त हू पंहिंजी ढफ़लीअ ते तरुनमु में ॻाए करे गीत जे रूप में ॿुधाईंदा हुआ क़ौमी गीत बि ॻाईंदा हुआ सिंध में प्रभात फ़ेरीअ में बि हू पाण ॿियनि दोस्तनि खे वठी करे क़ौमी गीत ॻाईंदा हुआ ॿिया हूंदा हुआ दादा हरि दरयानी दिलगीर उहे बि तमामु वॾा सुठा सहित्य अकाडमी विनर्स हूंदा हुआ हुनखे पल पल जो प्रलाव ते साहित्य अकाडमी अवॉर्ड बि मिलियल आहे त उन्हनि खे शायरी जी तमामु सुठी ॼाण हुई हूअ त पॉलीटेक्निक कॉलेज में इंजीनिअर हूंदा हुआ पर हुननि जो साहित्य सां वधीक लॻाव हो केतरनि पुसंदड़नि कलाकारनि लिखदड़नि खे बि हिमताईंदा हुआ त तव्हां बि शायरी लिखो ऐं जे कर तव्हांख सम्झि में न अचे वज़न काफ़ियो मात्राऊं छंद त मूंखां मदद वठो त एड़ा बहितरीनु पोइट हूंदा हुआ प्रोफ़ेसर हरीश वासवाणी पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हूंदा हुआ ऐं तमामु सुठा कहाणीकार हूंदा हुआ आलोचक बि हूंदा हुआ उन्हनि खे त गुजरात में गुजराती बि तमामु घणे अंदाज में सुञाणंदा हुआ साहित्यकार छाकणि त उहे कच्छ मां निकरंदड़ु हिक बहितरीनु मैग्ज़ीन कच्छ मित्र में अख़बार में हर हफ़्ते हिकिड़ो आर्टीकल ॾींदा हुआ जंहिं करे बि उनखे माण्हू नॉन सिंधीज़ ॿियनि जातिन वारा बि खे़सि तमामु घणो सुञाणंदा हुआ संदनि श्रीमती बि लेखिका हुई कहाणीकार हुई आदर्श स्कूल में प्रिंसिपाल जे तौरु तां उन रिटायर कयो ऐं खे़सि बहितरीनु टीचर जो अवॉर्ड बि मिलियल हो डॉक्टर मोती प्रकाश ऐं कला प्रकाश गुजरात जा सुठा साहित्यकार हुआ डॉक्टर अर अर्जन हासिद सुठा शाइर अहमदाबाद जा आहिनि वासदेव मोही इते थोरी नज़र कॼे त कंहिं वक्त में गुजरात में तमामु सुठनि साहित्यकारनि में सुठनि साहित्यकारनि जी लिस्ट जुड़ी थी वञे श्री लक्ष्मी खिलाणी बि साहित्य अकाडमी अवॉर्ड विनर आहे जंहिंखे बि संदसि गुफ़ा जे हुन पार ते साहित्य अकाडमी जो अवॉर्ड मिलियल आहे खे़सि बंगाली भाषा ते बि सुठी पकड़ आहे उन करे उन साहित्य अकेडमी जा किताब वॾा नॉवल ट्रांस्लेशन कया आहिनि ऐं उन्हनि ते बि खे़सि साहित्य अकेडमी अवॉर्ड मिलियो अहिड़े नमुने केतिरा नवां साहित्यकार बि तयार थी रहिया आहिनि ऐं साहित्यकार जी तमामु वॾी लिस्ट आहे हिते जी ख़ासि करे गुजरात जी हिक बांधणी कपिड़ो आहे अ बि ॾाढो मशहूरु आहे बांधणी हिक सोटी कपिड़ो आहे जंहिंते तमामु बारीकीअ सां कम थिए थो ऐं उनते महिनतु ॾाढी थींदी आहे जे को सॼे हिन्दुस्तान में त प्रखियात आहे पर फ़ोरंस में बि विलायत में बि इहो कपिड़ो बांधनी वेंदो आहे जंहिंजो बि जेका बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि माण्हू त ख़ासि करे बांदनी छाप जा कपिड़ा वठण ड्रेसूं वठण पसंदि कंदा आहिनि इए खासि करे खट्टी जात वारा इनखे रंॻींदा आहिनि कलरनि में ऐं जुदा जुदा उन्हनि खे रंग रूप ॾई करे बहितरीनु डिज़ाइनूं ॾई करे छाप ॾई करे उनखे पब्लिक जे अॻियां आणींदा आहिनि ऐं पब्लिक उनखे ॾाढो पसंदि कंदी आहे बांदनी सोटी कपिड़ो आहे लॻभॻि अछे कपिड़े खे खटी ॿोड़े करे रंगनि में जुदा जुदा रंग हणी करे उनखे ठाहींदा आहिनि ऐं उनखे कुझु अहिड़ियूं डिज़ाइनूं हणंदा आहिनि उनजे मथां धाॻो ॿधंदा आहिनि धाॻो खोलण सां उनमें हिक डिज़ाइन जो शेप ठही वेंदो आहे उनखे बांधणी चवंदा आहिनि इहो कच्छ कला जे रूप में बि हिते मशहूरू आहे